आदसा आं दा एसे धरमनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनो सानदों दा आं धोरोमखौबो एसेबां मोनथिया आरो धरम' सास्त्रफोरखौबो आं फरायाखै होमब्लाबो आं एसे एनै ओरैनो गुबुन गोरों गोराफोरनिफ्राइ धरम' सास्त्र फरायनाय ग्राफोरनिफ्राय एसे एनैल' मोनथिदों आरिखि दा बे मिथिनायफोरखौ आं बुङोब्लाबो हयथ' गोरोन्थिबो जानो हागौ दा गिबि गिबियावनो आं बेफोरनि थाखाय निमाहा बिगोरनाय थाबाय दा जिखि जादोआ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा मानि गासिबो मानि बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा बुलि होग्रामोन आरो बुलि होन्नानै मानि बेखौ हाग्रा बंग्राआव रायजो जानाय जोंनि बर'फ्रा मानि फ्राय बुंनो थाङोब्ला गासिबो मानि हाजोआ नैबे हाग्रा बंग्राजोंनो दंजोबोमोन आरो गासिबो बेहाय मानसिफ्रानो खम खामोन बेवहाय मानि जेरैखि थाङा माने हाग्रा बंग्राजों सौसि लांनानैसो थांनांगौ जायोमोन मानि खममोन आरो सुबुंफ्रा मानसिफ्रा मानि बे समाव खममोन आरिखि दा जोंनि बर'फ्राबो बिदिनो एसे गोजान गोजानावसोमोन गामिफ्रा दा बावहाय संसार जानायाव जों गोबां हाग्रा बंग्रानि गेजेराव थानायाव बाय बायदिसिना रोखोमै हैथ' बावहाय मोदाय दावदायफोर जों एसे नुजाथिजादोंमोन बा गाज्रि रोखोमै बाहाय लोमजानाय साजानाय बायदिसिना जादोंमोन दा बे समाव बर'फ्रा मानि फ्राय बुंनो थाङोब्ला बुलिजोंनो मोजां जायो होन्नानै बे बुलिखौनो मानि जोंनि मिथिनायाव फुरब जो आगय थारावथ' जों बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनला बोरै बोरैमोन दा बेनि सोमोन्दै आं बुंनो हानाय नंलालिया गोदोथ' बुंनो थाङोब्ला बै समाव ओरैनो सय्त' थ्रेथा दापर खलि होनलायनाय दंमोन बिदि जुगा मोनब्रै जुगजों मानि बेहाय जुगे जुगे अबथार लानानै आफा इशोरानो मानि बेहाय जुगजों लोगोसे बिदिनो इशोरा स्रिसथि खालामनानै बेखौनो बिदि गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरिखि बे जुगा बिदिनो जाबोदों आरिखि दा बेफोरखौ आं एसेबां मानि बुंनो थांला नैबै दानि जुगाव मानि बर'फ्रा मानि मोनथिया ब्लाबो जोङो गोबां बुलि फुजा होनानै बेवहाय खुलुमबोनाय सिबिबोनाय अजा लानानै मोदाय रायनाय बेफोर बायदिआव माखासे गुबुन गोरों गोरा ससायथि जेरैबा हमनानै लादो जेनबा कृष्ण धोरोमफोर बे खृष्टान इंग्रासफ्रा भारताव फैनाय लोगो लोगोनो बेसोर गावसिनि धोरोमखौ गोबां फोसावदों आरिखि फोसावनानै बे बे बेवहायनो गोबां जों बर' मानसिफ्राबो बिसिनि फोसावनायाव बेवहाय बे खृष्टान धोरोमखौ लादों आरो खृष्टान धोरोमखौ कृष्ण धोरोमखौ लानानै फ्राय एसे बर'फ्रा मानि गोसोआव गोरों गोरा जेन'बा बर'फ्राबो माखासे लोंनाय जानाय गासिबो एखदम जाला लोंला खालामनानै बिदिनो जौजों बेदरजों जानानै गावखौ आवसारि खालामनानै लानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय दा बेफोराव गुलाय गुजाय जानायखौ नुनानै जेन'बा जोंनि बर'नि गेजेरावनो जेन'बा कालिचरण गुरुदेब मोनहा केलकाताफ्राव थांनानै बिदिनो मोनसे धोरोम लानानै बियो फोसाव फैदों आरिखि ब्रह्म धोरोमखौ बिनिफ्राय गोबां ब्रह्म धरमखौ लादों ब्रह्म धोरोमखौ लानायनि उनाव आरो गोबां साननो हनो गोरोंफ्राबो गुबुन गुबुन गुरु लानानै बे गुरुनाव थांनानै धोरोमखौ मानि आलदा आलदा धोरोमखौ दा जोंनि बर'नि गेजेराव बे ब्रह्म धोरोमनि गेजेरावनो आलदा आलदा जानानै दं आरिखि गोबां गुरु स्रिसति जानानै मानि आलदा आलदा जादों दा बिनि गेजेरावबो आरो दा बे धोरोमनि गेजेरावबो दा आलदा धोरोमनि गोबां दा ख्रिया जानानै गोबां जोंनि बर' मानसिनि देहायाव ख्रिया जानानै बे मोदाय दावदायफ्रा गावसोरखौ बोरै खुलुमनांगौ बोरै फुजिनांगौ बोरै सिबि नांगौ बेफोर बायदिखौ खिन्था खिन्था होनानै जोङो लोमजानाय साजानाय बायदिसिना ग्रह जादाव बिग्रह ग्रह बिग्रह नाङोब्ला आमफ्राय बेफोराव थांनानै एसे मोजां जानायलाय दा बेवहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा दा मानि बेफ्राव गोबां गुरु ओंखारनाय जालायबाय आरो बेखौ लानानै बे धोरोमनि गेजेरजोंनो बे गाबागाव धोरोमनि गेजेरजों बेवहाय फालिनाय जायो गासै बाथौ धोरोमा गासैबो धोरोमाथ' बे बाथौआनो जाहैबाय बाथौब्लाबो नेम निथिफ्रा मानि आलादा आलादा आरिखि दा बे आलादा आलादा फुजिनायानो जाहैबाय जोंनि बै देहायाव मो मा ख्रिया जानानै बे ख्रियाफ्रा खिन्थानानै होनायाव बेवहाय आलादा आलादा जाला जोबदों आरिखि जोंनि बर'नि गेजेरावबो बिदिनो गोबां आलादा आलादा जाबाय आमफ्राय बे ब्रह्म धोरोमफ्राबो फोसावनानै होनायाव बिसिनिफ्रायबो गावस्रानानै आलदा आलदा जालांबाय सोरबा सोरबा दा गोदो जेरै फालिदोंमोन बेनिफ्राय एसे आलदा आलदाबो बायलांबाय गोदो जेन'बा बै ब्रह्मफ्रा बनफोरखौ फुथुनानै सावोमोन जयग बुथि होयोमोन दा माखासे दालायसा गुरुफोरनि दैदेनायाव माबा सारि उफालि जाबनानै बनखौ थिया होनानैबो जाबग्रा जाबाय होननानैबो आं खोनानो मोनदों आरिखि दा जोंनि बर'फ्राथ' बेबायदि बर'फ्राथ' बे बेबायदि जेरै गावनि उफुखार मोनो बिफर आफर जायोब्ला बिगिनि हागिनि जायोब्ला लोमजानाय साजानाय बायदिसिना खैदां खैफोद जायोब्ला मानसिफ्रा बबाव हामगोन बबाव हामा बे थांनागौ जाहैयो थाङो दा बेफ्रावनो बे बायदिनो बर'नि धोरोमा बे बाथौ धोरोमानो मानि आलादा आलादा जाला जोबनानै दा दङ आरिखि धोरोम सासत्रनि बादिब्लाथ' जोङो थारमानि आंबो एसे धोरोमनि फुरुहिद हिसाबै आंबो बाराखौ बुङाबाबो आङो एसे ओरैनो आराल' बुंनो सानदों आरिखि ओरैनो आं मिथिनायखौ आरो मिथिनायखौथ' गासिबो बुंजोब जाया बुंब्लाबो सोरनिबा गोसोआव मानि एसे गाज्रि जायो ना सोरबा मोजां मोनो सोरबा मोजां मोना बेबायदि जायखिया आङो धोरोमखौ लादों मानि आंनि देहाफोरखौ न'खरखौ फोसाबनायाव मोजाङै दैदेन लांनो थाखाय आरिखि मानि धोरोम लायोबा धोरोमनि गेजेरजों माखासे जानाय लोंनायखौ हमथानाय जायो बे हमथानायाव माखासे न'खराव दावराव दावसि बायदिसिना जानायफ्रा एसे खमायो आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला दावराव दावसिआ बे लोंनाय जानाय गुल गुल बेफोरनिफाय निसा बस्थु जानाय सोबनायजोंबो जायो बेनि गेजेराव एसे धोरोम लायोब्ला फालियोब्ला माखासे पुरनिमा एखादसि अमाबैसा बा रबिबार बिसथिबारव गाबा गाव नियम निथि गेजेरजों आरिखि सोरबा बिदिनो मंगलबार सनिबार फालियो सोरबा बा समबाराव फालियो निरामिस फालियो सोरबा बा रबिबाराव बिसथिबाराव आरो खायफा बा बिसथिबारावल' फालियो बे बायदि आरिखि दा अब्लाबो जोङो बेफोर बायदि फालिनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा गावखौनो गाव फोसाबनो हादों आरिखि एसे एनै न'खरा मोजां जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो न'खरखौ मोजां लामायाव लाबोनो हानानै दावराव दावसिफ्रा खमायनायनि गेजेरजों जों गोजौनिफ्राय गोजौ माखासे मानसिफ्रा जांख्लाआव दावगालांनो हादों दा आंबो आंथ' परिहिद जादोंब्लाबो आङो आंबो एसिबां मानि दावगायनोबो हायाखैमोन आरो आङो ओरैबायदि फालियो मानि न'खराव आंहा रबिबार बिसथिबार मानि आङो मानि न'खरावबो जेबो ना बेदर लाया बा जाया खालि जे जायगाआव मोनजाया बे दिनाव मानि लायनायावबो गैया आरिखि आरो लायआ आरो जानाय लोंनायाव जोङो न'खराव आहाथ' ब्रामन हिसाबै मानि जों सुद्द मिरामिसखौनो फालिथारो आरिखि जेबो जाया न'खरफ्राव जोङो गथ' गथाइफ्रा जायो आरो जों बेखौ मोनजानाय बारायाव बेफोरखौ हगारनानै होदों खिनथु जोंहा गारजेन हिसाबै जों आं पुरुहिद हिसाबै जोंनि धरम सासत्रआव जेरैहाय फुरुहिदफ्रा ना बेदर मोनजायाबा लायनो मोना दा बा हिसाबै बे बायदि आं न'खराव फालिनानै दङ आरो गुबुन गुबुन बे जोंनि एरियाआव सायदाव आंनि बारैबो गोबां ब्रामनफोर दङ आरिखि बेवहाय मानि धोरोमा गुरुआ आलदा आलदा दा ब्रामन गोबां गुरुनि गोबां ब्रामन दङ फ्राय बुंनो थाङोब्ला मानि जोंनि एरियाया मानि धर्मनि गेजेरजों गेजेरजों दा फैनानै दंगानो दङ गोबां मानसिफ्रा बिदिनो बिसथिबारफ्राव मिरामिस सोलिबाय बे जायगाआव हाय आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो दा गोबांआ गावनि गावनि सुबिदानि थाखायबा संसारखौ मोजाङै माबानो थाखाय गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव जेन'बा नुनानै मोजां मोजां नुनानै सदसंग बा नैबे बायदिसिना धोरोम दङ ना आरोबाव जोंनि बाहाय साखाथि फाखाथि बे धोरोमफोरखौ लानानै जेरै सुबिदा मोनदों सुबिदा जादों बिदिनो लादों ओमफ्राय खायफा बाथ' बे कृष्ण धोरोमावनो थांबाय गाव गावनि धोरोमखौ नागारनानै सुखुयिनि बे जानाय लोंनाय गुल गुल गावजों गाव दावराव दावसि जालायनाय मोदाय दावदाय होनायखौ मानि मोजां मोनिआव गुबुन धोरोमाव कृष्ण धोरोमाव सोरबाबा थांदों नाथाय आङो आंनि फारसे आङो मानि मोनसे हारिया गुबुननि धोरोमबा साबसिन बा हामसिनबाबो आं बेखौ मानि आं बेखौ मोजां मोनाखै आरिखि गावनि हारिआनो बिदि उन्दैब्लाबो गावनि हारिनि गेजेरजों जेरै गाननाय जोमनाय लोंनाय जानाय थानाय सोलिनाया जेर'खम आलादा रावा आलादा कृष्टि हारिमुवा आलादा ओरै बे धोरोमा नहाब्लाबो उन्दै होननानै साना जासेनो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन बिदि खालामोब्ला आं बेखौ मोजां मोनो ओंखायनो आं बाथौ धोरोमावनो दं आरिखि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो आङो बाहाय नियम निथिखौ फालियो आरिखि गोदो मानि बै बैदि जुगनि नियम निथि आरिखि बैदिग जुगनि नियम निथि बै गोदोनि नियम निथिखौ लानानै मानि जानाय लोंनाय मानि सोलिनाय थानाय सानफ्रोमबो जोङो सनदिया बाथि होनाय आर'ज मेथाय खननाय आरो जयग बिदिनि गेजेरजों जों जयग होनानै जयग हुथि होनानै जों न'खरखौ फोसाबनानै लानाय बा जोङो धोरोम बे जयग हुथि गेजेरजोंनो जोङो जेबो बायदिसिना गुबुननि धोरोमखौ लायाजासेनो जोंनि बर' हारिखौ बिजोंनो जोङो जेरैबायदि जेरैबायदि जानानै दङ बेनिफ्राय फोसाबलांनो आङो दा नाजाया आंनि मोनसे आंनि साननाय आरोखि दा आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय